दाबा बायदोंमोन आङो दाबाया बिराथ गोबौमोन दाबा बायनाया दा दबायाव एथेबना लानो जि मोजां हाबा खेराय बिराथ हानो मोजां जि मोजां मोनदां बे दाबाखौ गोमाजानो गियो आङो कबि हाजायो आलु हाजायो जेखि जाया सामब्राम हाजायो गयबो खावजायो बेराद दाबा गोबौखौ मोनदों आङो बायनाया बिराद लाब जादों आंहा बे दाबाखौ